मां हाणे वेझिराई में एप्पल जा इयरफोन घुराया हुआ जंहिंमें मूंखे ॿिन सालनि जी इयर वारंटी मिली आहे ऐं फ्री रिप्लेसमेंट मिली आहे उहे इयरफोन्स वाटरप्रूफ आहिनि ऐं अ स्वेटप्रूफ आहिनि ऐं रफ टफ यूज़ लाइ आहिनि घंटो घंटो माण्हू उनखे ॿुधी सघन्दा आहिनि न कन में सूर थीन्दो आहे न कुझु थीन्दो आहे हुनजी चार्जिंग बि ॿारहां ॿारहां कलाक हलंदी आहे सिर्फ़ु टे खां चारि कलाक चार्जिंग करण सां उहे इयरफोन्स ॿारहां ॿारहां कलाक हलन्दा आहिनि ऐं माण्हू उन में ॻाल्हाए बि सघन्दो आहे ऐं अॼु ताईं मुंहिंजा सभिनि खां सुठा इयरफोन इहे ई निकिता आहिनि